सगल्यात पयलीं तुका सिंगींग कोरतोलो जाल्यार तुका चॅलेंजींग म्हणटा तें फक्त तुका डिफरंट लँग्वेजीसूय आसपाक शकतात मिन्स तूं खंयचे लँग्वेजीन म्हणटलो हें तुका पयलें खोबोर आसपाक जाय इंग्लीश हिंदी कोंकणी मराठी ऑर एनी अदर लँग्वेज तुका खंयचीय लँग्वेज आवडटा ती लँग्वेजीन तुका म्हणपाक शकता एक तर हितून चॅलेंजींग म्हणटा तशें अशें कांय ना तूं तुजी आवडीची जी लँग्वेज आसा तितून तुज्यान फुडें वचपाक शकतात म्हणल्यार तुका हिंदीन लँग्वेजीन फुडें वचपाक तुका हिंदी लँग्वेजीन प्रोफेशनल फिल्डान वचपाक पडटलें पयलें म्हळ्यार तुका तितून समज स्पेशलायज्ड डिग्री घेवपाक पडटली खंय खंयची हितून जावं ते कॉलेजीन जावं म्युजीक कॉलेज ऑफ गोवा एनीवेर खंयच्यांनी कला एकेडॅमी ऑफ गोवा खंयच्यांनी तुका ती फिल्डाची डिग्री मेळपाक शकता स्पेशलायज्ड लँग्वेजीन तुका तें सिंगींग करचें पडटलें तुका हिंदी आवडटा हिंदीन वचपाचें कोंकणी आवडटा जाल्यार कोंकणीन मराठी इंग्लीश तुका तितून स्पेशलायज्ड डिग्री तुका वचपाक शकता चॅलेंजींग म्हणटा तें अशें कांयच ना तितून तेतून आं आतां समज जर तर तुका चॅलेंजींग लागपाक शकता म्हणल्यार तुका डिफरंट टायप ऑफ वोकल्स तितून खंयच्या हेजेर तूं म्हणटलो हाय पीच लो पिचीचेर तूं समज म्हणटलो आतां सा रे ग म प द नी सा हितून भितर तुका खंयचें हेजेर तूं आपल्या वोकल्स जो आवाज लागता तितली आवाजाचेरूय तूं म्हाका पडटलो ते बिटाचेर तुका म्हणपाक पडटलो ते तुका बीट फोलो करपाक कळपाक जाय लय ताल ही तुका फोलो करपाक पयल्यांत पयलें म्हणल्यार तुका कळपाक जाय तुका मेळटा तशें तितून म्हणपाकूय शकनात सिंगींग तूं करतलोच जाल्यार तुवें तितून पयलीं म्हणल्यार बीट वोकल्स हें तुका पयलो आपल्या वोकल्स हें खंय लासतले तें तुका पयलें कळपाक जाय आपूण खंयचे हेजेर म्हणटलो खंयचें हेजेर हें करतलो हें तुका पयलू कळपाक जाय जाल्यारूच तूं फुडें सिंगिंगा वचपाक शकतलो लँग्वेजीन दुसरें म्हणल्यार लँग्वेजीन जो खूब जाणा म्हणटात चॅलेंजींग आसा म्हणटा डिफरंट लॅंगवेजीन तुका फोलो करतलो जाल्यार तितून लँग्वेजीन म्हणल्या तुका डिफिकल्ट म्हणटा अशें कांयच ना तुका हिंदीन जावं तुका आतां इंग्लिशीन तुका तुका स्पेशलायज खंयची लँगवेज आसा तितून तूं फुडें वचपाक शकता खंयच्या लँग्वेजीन हिंदी लँग्वेज जाल्यार तुका हिंदी लँग्वेजीन तुका सिंगींग करपाक मेळटा तुका गावपाक मेयटा कोंकनी जाल्यार कोंकनीन तुका गावपाक मेळटा चॅलेंजींग म्हणटा ती तुका सिंगिंगा लँग्वेज ही एक चॅलेंजींग म्हणटा कांयच ना तितून खूब जाणा तेंकां खूब जाणां अशें दिसता की एक चॅलेंजींग म्हणून लँग्वेजींग बीन तुका तितून स्पेशलायज समज डिग्री मेळ्ळी जाल्यार तुका तेच लँग्वेजीन समज जर तूं सिंगिगाक स्पेशलायज्ड तुका डिग्री मेळ्ळी जाल्यार तूं तितून करपाक शकतलो अशें दिसता म्हाका आनी तुका अशें आतां समज जर तर तूं इंस्ट्रुमेंट प्ले करता जाल्यार तूं डिफरंट टायप ऑफ इंस्ट्रुमेंट्स मिन्स तबला बी प्ले करपाक जाय जावं पकवाज हितून तुका चॅलेंज आसपाक शकता किद्या तें वाजप सेम आसता तेजें वाजप डिफरंट हेजें वाजप डिफरंट पूण सगल्यांनी सेम पूण वाजयता आसतना तें डिफरंट वाजपाक शकता वाजयता आसतना थंय एक तुका डिफरंट हें जावपाक शकता समज हार्मोनियम दिता जाल्यार हार्मोनियमांत तुका चॅलेंजींग म्हणटा अशें कांयच ना तुका शिकयता तशें वाजोपाक शकता तशेंच गिटार जावं किबोर्ड तूं कितें करतलो तितून सुद्दां इंस्ट्रुमेंटाचो तुका चॅलेंजींग अशें कांयच ना तुज्यान जाता तशें वाजोपाक शकता चॅलेंजींग म्हणटा तें फक्त एकूच आसपाक शकता की तुजें पीच खंय लागला तुजी पीच कसली आनी खंय तूं म्हणपाक शकतलो ती ती एक चॅलेंजींग आसपाक शकता मिन्स तुज्या हाय पीच लो पीच ती एक चॅलेंजींग आसपाक शकता किद्या लागोन थोड्यांक लो पीच आवडना किद्या आतां कॉम्पिटिटीव हितून तुका हाय पिचीचेर चड सिंगींग जाता हाय पिचीचेर तुका चड गायन जाता मिन्स चड चडान चड लोक चडान चड ऑडियन्स जे आसता ती तुका हाय पिचीचेर सोंग आयकुपाक सोदता आनी समज जर तुजी हाय पीच लागना तुका लो पीच म्हणपाक पडटा जाल्यार एक तुजी भितर डिमेरिट पॉयंट आसपाक शकता तितून भितर तितू भितर तुका ओवरकम करपाक पडटलो तितून तुका तितू भितर तुयें आनी मातशी रियाज करची पडटली आनी मातशी प्रॅक्टीस करची पडटली हाय पीच तुजो आवाज वयर लागपा खातीर ते लोकांकूय हाय पीच सोंग्सां आवडटात पूण लो पीच सोंग्सान तूं खंय फाटीं उरतलो अशें म्हणना थोडे आमचे आसा थोडे लोक थोड्यांक लोक पिची आवडता पूण मॅक्सिमम लोक हाय पीच तुजें करियरूय तितून जावपाक शकता तूं लो पीच समज जर तर म्हण पयता लो पिचींनी जाता तुमी तुजें मुखार तें एक चॅलेंज आसपाक शकता तुका आनी चॅलेंजींग म्हणटा तें सिंगिंगान आनी कांयच ना सगळे सोंपें फक्त तुयें आपल्याचेर बिलीव करपाचे आपल्याचे विश्वास आसपा जाय कितें आपूण ते करून दाखयतालोच म्हणून चॅलेंजींग बीन डिफरंट अशें कांयच ना सिंगिंगान आपल्याक बिलीव करपाचें आनी फुडें वचपाचें थँक्यू